कला ही आतां आपल्या पुरतीच उरली ना कलेचें प्रदर्शन करपाक आमकां जायत्यो माच्यो मेळटा तें बरे आसा काय वायट आसा हीं लोकांचीं मतां जाणून घेवपाक मेळटा हातूंतल्यान आमकां जाणवता आमी सुदरपाक शकता आमचे कलेक आनी वाड दिवपाक शकता गोवा स्टॅट ऑफ द आर्ट्स हें गोंयांतलें पणजी आल्तिनो शारांतलें एक संस्कृतीक केंद्र ताच्या वॅबसायटांत आमकां सांगता की कलेची निर्मिती शिकप समजूत कदर आनी आनंद घेवपाक प्रोत्साहन दिता ताचें संस्थापक जावन आसा दिप्ती आनी दत्तराज वी सळगांवकर कलेचें प्रदर्शन फक्त गोंया पुरतेंच उरलें ना तें गोंया भायर लेगीत पावलां ह्या सुनापरांता बायल्या लोकांनी येवन आपलीं कलेचीं प्रदर्शना केल्लीं आसात देखीक भरत लक्षंण कला म्हणल्यार तूं पळता तें न्हय तर जें तूं दुसऱ्यांक पळोवंक दिता बांबोळकार हांची आर्ट गॅलरी हातूंत लेगीत कलेचें प्रदर्शन जाता आमकां दिसता कला म्हणल्यार आपलें मनांतलें कांतार काडप कला खूब तरेची जावं येता पूण आमकां कला ही दुसऱ्या मदीं मांडून दवरप ही गरजेचें तातूंतल्यान आमी कितें शिकपाक शकता आनी दुसऱ्यांकूय ती कला पळोवन उर्बा मेळूंक शकता